उत्तर प्रदेश में जे ख़ासि तौर सां लखनऊ शहर में त मूवी जा थिएटर या मल्टीप्लेक्स जेके थिएटर्स आहिनि जाम सारा आहिनि जिते नयूं नयूं फिल्मूं ॾेखारींदा आहिनि उन्हनि में ऐं ख़ासि लोकेशन ते मतिलबु सेंटर प्लेस ते बि स्थापित आहिनि टिकट जी सुविधाऊं आहिनि काथे काथे त मंगल ॾींहुं छरो नवानवे रुपे में ई टिकट मिलंदी आहे ॿियूं खाधे पीते जी बि सुविधा आहिनि ऐं उहे अहिड़ा सिनेमा हॉल्स आहिनि जीअं वेव मॉल आहे लखनऊ में साहारा मॉल आहे लूलू मॉल आहे फिनिक्स मॉल आहे प्लासियो आहे एम्रिल्ड मॉल आहे इन खां अलावा बि अलाए घणा मॉल्स आहिनि जाते नयूं नयूं पिच्चरूं ॾेखारीनि था पिया नई मूवीज़ ॾेखारीनि था पिया ऐं उते खाधे पीते खां अलावा सीटुनि जी सुठी व्यवस्था आहे एसी मतिलबु एयर कंडीशंड हॉल्स आहिनि ॾाढो मज़ेदार सभु कुझु आहे